हाँ मैं पी टी ऊषा के बारे में सुना है मैं पी टी ऊषा के बारे में कुछ बता सकती हूँ पी टी ऊषा एक बेहतरीन एथलीटों में से एक खिलाड़ी हैं पी टी ऊषा एक बहौत ही अच्छी धावक हैं जो बहौत ही तेज़ दौड़ती हैं पी टी ऊषा को उड़न परी भी कहा जाता है पी टी ऊषा ने उन्नीस सौ के दशक में अधिकांश समय एशियाई ट्रेक एंड फ़ील्ड में इवेंट्स में हावी रहीं उन्होंने वहाँ पर तेईस पदक और चौदह स्वर्ण पदक जीते थे ई पी टी ऊषा बहुत ही अच्छी धावक हैं बहुत ही तेज़ भागती हैं बहुत ही तेज़ दौड़ती हैं पी टी ऊषा बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं पी टी ऊषा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए यह पी टी ऊषा हमको सिखाती हैं वह एक अद्भुत खिलाड़ी हैं वह हमें सिखाती हैं कि हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और दूसरी भावना से नहीं खेलना चाहिए पी टी ऊषा एक अद्भुत खिलाड़ी हैं